शादी जैसे बड़े समारोह में पानी को स्टोर करने के लिए हम कुछ बड़े टैंक मँगाते हैं जिसमें पानी हम लोग भर के सफ़ाई से रखे होते हैं जो खाना हम खाना बनाने में उसको इस्तेमाल किया जाता है और शादी में पानी पीने के लिए फ़िल्टर पानी पैक मंगाया जाता है जिससे सारे लोग अच्छे से सफ़ाई से पी पाते हैं